बाइक खराब होने पर किसी भी प्रकार की अगर मान लीजिएगा रास्ते में जा रहे हैं बाइक खराब हो गई तो हमारे पास प्लक रिंच रहता है पहले तो प्लकै शॉट करता है उसका तो प्लक को दिखाते हैं उसके बाद बालू काज कागज मारते हैं और सब सामग्री अपने साथ टूल बाक्स में रखते हैं इससे बाइक तुरंत इस्टार्ट हो जाती है चली जाती है मान लीजिए पंचर है तो उसके आगे पीछे बैठकर कहीं जाकर जहाँ पंचर की दुकान है वहाँ पर पंचर बनवा दें क्योंकि पंचर तो बना नहीं सकते हैं इसलिए और छोटी मोटी गड़ गड़बड़ियों के लिए टूल बाक्स में सब लोग सामान रखते हैं और बाइक को बड़े आराम से लेजाकर बनवा लेते हैं बाइक ऐसी चीज है वहाँ साइकिल से थोड़ा बड़ा वो बाइक है मान लीजिए किसी भी प्रकार का कोई अन्य खराबी आती है तकनीकी जैसे करेंट का हुआ तो हर बाइक चलाने वाला करीब करीब कुछ न कुछ जानता है इसलिए उसको अधिक से अधिक समय में मान लीजिए रुक गया फिर उसको उसका करेंट देखा कि नहीं गड़बड़ है क किक मारकर उसको संभालकर उसको लेकर चला जाता है बाइक खराब अति हो जाएगी तो उसके बाद फोन करते हैं कि भाई कहीं आकर कोई मैकेनिक उसको बनवा दे या कर दे लेकिन बाइक में खराबी बहुत नहीं होती है इसलिए वो उसका सामान हम लोग रखते हैं और बाइक को बनाकर लेकर चले जाते हैं और बाइक में मान लीजिए तेल खतम हो गया तो उसको टेढ़ा करते हैं और उसके बाद उसके टंकी में फूँकते हैं फूँकने के बाद हिला डुला कर कम से कम चार किलोमीटर की यात्रा उससे कर लेते हैं और बाइक उससे नहीं मानती है मान लीजिए तो उसको टेढ़ा कर देते हैं एकदम और किसी भी प्रकार से उसको लेकर चले जाते हैं हल्का फुल्का गड़बड़ी अगर मान लीजिये कोई हो कील ऊल गड़ गया है तो कील कई जगह पर हवा निकल रहा है धीरे धीरे धीरे करके उसको भी साथ में रखते हैं और मान लीजिए अब जेल सिस्टम हो गया है ए जेल वाली गाड़ी में पंचर की कोई संभावना नई है हवा कम भी रहे तब भी चली जाती है और बाइक सफर के दौरान में अगर कहीं बिगड़ती है तो सफर में तो उसको

सामान रखकर लेकर चले जाते हैं और किक मारते हैं या सेल्फ से बैटरी ओटरी का काम है बैटरी में पानी नहीं है तो उसको चार्ज के लिए देकर दस पाँच मिनट में हो गया फिर ढकेलवा ले लेते हैं अगर रास्ते में कोई व्यक्ति मिलता है नहीं गाड़ी इस्टार्ट होती है तो कोई यात्री जा रहा है मान लीजिए तो उससे कहकर की भैया ऐसा है कि जो हमारी बाइक को ढकेल दीजिए इस्टार्ट हो जाती है ढकेलवाने पर किक से तगड़ा पावर मिलता है और इस्टार्ट हो जाती है गाड़ी और मान लीजिए कहीं अधिक गड़बड़ी आ जाए तो उसके लिए भी बाइक आ छोटा मोटा काम करने के बाद हम लोग दिखा देते हैं बीच रास्ते में हर जगह जगह जगह पर मिस्त्री उसके हैं और उनका काम यही है खोलकर बैठे हैं कि भाई कोई व्यक्ति चला आवै हम उस गाड़ी को देख लेते हैं दस बीस रुपया लगता है आदमी बनवाकर चला जाता है अक्सर करके ये प्लक से ही इसकी गड़बड़ी आती है या एला एलक्ट्रानिक चीज जैसे है मान लीजिए करंट छोड़ दिया उस जगह हम लोग करेंट के द्वारा या ढकेल उसको किसी आदमी से ढकेलवा कर ही इस्टार्ट करेंगे या किक द्वारा मान लीजिए नहीं सेल्फ नहीं हुई तो किक द्वारा उसको स्टार्ट करेंगे और किसी मिस्त्री को दिखाकर अपना यात्रा सफल कर लेते हैं